हमर घऽरसँ चालिस किलोमीटर उत्तरमे हिमालय शुरू भऽ जाइ छै तऽ हिमालयके जे निम्न पहाड़ी छै ओकर नूनथल नाम देल गेल छै ओही ठाम दूटा पहाड़ीके बीचसँ बागमती नदी निकलै छै आओर अत्यन्त खूबसूरत जगह छै ओइठाम लोग पिकनिक मनाबऽ घूमऽ हनीमून मनाबऽ अहिना विश्राम करऽ अहिना सब एक्टिविटीके लेल लोग जाइ छै ओइठाम एकटा लोहाके झूलैके पुल सेहो छै ओहोठाम लोग आनन्द उठबै छै तहिना ओइठाम चलैत रहै छै